تلنگانہ میں بہت سارے مسجدیں ہے جیسے مکّہ مسجد ہو گئی اور سالار جنگ مسجد اور مندر بھی بہت سارے ہیں تلنگانے میں دِل چھو نگر پہ مسجد ہے مندر ہیں سائی بابا مندر بہت سارے مندر اور مسجد ہیں وغیرہ وغیرہ